जियां कि इस सोआल च मिगी पुच्छेआ गेदा इंटरनेशनल सिटी दे बारै च यानि कि अंतराश्ट्रीय सिटी दे बारै च पैह्ले नंबर उप्पर में तुसेंगी सनाना चाह्न्नां कि मैक्सिको सिटी दूऐ नंबर उप्पर में तुसेंगी सनाना चाह्न्नां लंडन दे बारै च ते त्रियै नंबर में तुसेंगी सनाना चाह्न्नां टोक्यो दे बारै च ते चौथे नंबर उप्पर में तुसेंगी सनाना चाह्न्नां मुंबई दे बारै च ते पंञमें नंबर उप्पर में तुसेंगी सनाना चाह्न्नां पेरिस दे बारै च